ہاں میں نے یوگا کی کلاسوں میں شرکت کی ہے کلاس روم میں ہمارے یوگا ساتھی ہوتے ہیں ہم سب یوگا ٹیچر کے بتائے ہوئے اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں لیکن جب گھر پر یوگا کرتے ہیں وہاں ہم اکیلے ہوتے ہیں گھر پر یوگا ساتھی نہیں ہوتے نہ یوگا ٹیچر جس سے جو لطف اندوز یوگا کلاسیس میں ملتا ہے وہ گھر میں نہیں ملتا